ہلو سر گڈ گڈ ایوننگ میں ابوبکر سر ابوبکر سر میں آپ جی بال سمجھ نہیں آئی وہ ان سوئنگ تھی پیڈ پہ لگ گئی اور ہم سمجھے شاید باہر ہے امپائر نے امپائر نے آؤٹ بھی دے دیا ہم نے ساتھی سے ڈسکس کیا

جی سر اوکے سر یس سر یس اوکے آئی آئی ریمیمبر ریمیمبر